भारत वर्षमे समेकित रूपसँ जँ देखल जाए तऽ स्वास्थ सेवाकेँ स्तिथि औसत छै यदि हम शहरी वर्गकेँ अलग कऽ कऽ देखि तऽ ओतऽ जे सरकारी अस्पताल छै ओ काफी हद तक वेल मेन्टेन्ड छै अऽ ओकर व्यवस्था नीक छै ओतऽ नीक डॉक्टर्स बैसेत छथिन ओ पी डी केँ व्यवस्थित तरीकासँ ओतऽ चलाओल जा रहल छै लेकिन जँ हम ग्रामीण इलाका कऽ बात करि तऽ ओतऽ अस्पतालमे नीक डॉक्टर्सके अभाव छै ओकर बादसँ अव्यवस्था छै लोकमे जागरुकता कऽ सेहो अभाव छै आ गन्दगी या एहि सभ तरहक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर छै ओकरो अभाव देखना जाइत छै तै जँ समग्र रूपसँ कहलऽ जाए तऽ भारत वर्षमे स्वास्थ सेवा बहुत नीक स्तिथिमे नहि छै अखनो बहुत रास लोग एकटा पैघ जनसमुदाय नीक अस्पताल आ नीक डॉक्टरक अभावमे सालना दम तोड़ैत छथि